हा सोशल मीडिया ते ऐं डांस जा वीडियो शूट बि कंदो आहियां तव्हां ॾिसी सघो था कि यूट्यूब चैनल बि आहे मुंहिंजो विजय पारवानी जे नाले सां हुन ते तव्हां ॾिसंदा त मूं अलॻि अलॻि नृत्य परफॉर्म कया आहिनि जंहिंमें हिपहॉप अथव लिरिकल अथव ऐं कंटैंपरी पिणि थ आहे हुन सां अॼुकल्ह सूट करण में त इलाही मज़ो ईंदो आहे पर हुन जो मेन पर्पस अॼु जी जनरेशन जे हिसाब सां हीअं अथव कि डांस जो वीडियो हर सोशल मीडिया ते पोस्ट करूं त ही हिकु सोशल मार्केटिंग बि थी वेंदी आहे अगरि केरु डांस जो टीचर आहे या डांस में अॻियां वधणु चाहे थो त सोशल मीडिया जो प्लैटफॉर्म हुन लाइ इलाही ही महत्वपूर्ण जी आहे ऐं रिकॉर्ड करण में बि इलाही मज़ा ईंदो आहे त हीउ बि पंहिंजे ते फिल करे सघूं था कि डांस जो सोशल मीडिया ते केतिरो वायरल थिए थो ऐं हुन वायरलुनि सां वियू हुन सां बि पाण पैसा कमाए सघूं था जंहिंसां त सोशल मीडिया ते डांस अपलोड कया वेंदा आहिनि ऐं मूं बि घणी दफ़ा हीअं वीडियो अपलोड कया आहिनि ऐं अॻियां हुआ अॻियां बि ऐं डांस कंदो आहियां ऐं पंहिंजा वीडियो सोशल मीडिया ते अपलोड कंदो आहियां ऐं मुंहिंजो यूट्यूब चैनल आहे विजय पारवानी जे नाले सां हू तव्हां ॾिसी सघो था लाइक करे सघो था